तर आमी सगळे भारतीय प्रत्येक मनशाचे खंय आयुश्यान कसलीं कसलीं आव्हानां येतात आनी ताका ताका तोंड दिवचें पडटा तर भारतीय वाहतूक वेवस्था कशे तरेन आसा आनी आमकां ताका कशें तोंड दिवचें पडटा म्हळ्या आज काल आमचे कडेन गाडी खूब जाल्यात रस्त्याचेर वेवस्थीत गाडी चन्नात कोणूय येवन कोणाकूय गाडी मारता आपली जरी चूक आसली जाल्यार सुद्दां दुसरो येवन आपल्याक मारता हें कित्या घडटा काय हाजेर गवरमेंटान कितेंय एक्शन घेवप काय स्वताचेरच आमचेर किदेंय तरी रिसपोनसिबिलिटी आसा हें पयलीं आमी चिंतपाक जाय आमचे कडेन गाडी आसा पूण आमी जाय तशी चलयतले ना तर हाचें योग्य उपाय म्हणजे कितें की प्रत्येकान आपली एकच सायड मेंनटेन करप एकूच जाग्या वयल्यान गाडी चलयत वचप स्पीड मेंटेन करप फाटल्यासान कोणी गाडी येता ताका वाट दिवप आपल्यान मदीं गाडी घालप ना खंयय स्पीड ब्रेकर आसा जाल्या गाडी सवकास करप कोण जाणटेलो मुखाल्यान वता जाल्या ताका वाट दिवप मदींच ब्रेक मारप ना आमकां गाडी समज सायडी लावपा जाय जाल्या सायड लायट दाखोवप आनी गाडी रावोवप अश्यो बारीक बाजी बारीक गजाली जर आमी ध्याना घेतल्यो जाल्या आमी भारती भारतीय वाहतूक वेवस्था आसा तातूंत आपशेच बरे दीस आमकां पळोपाक मेळटले